हँ हम अहाँके बच्चाके इस्कूलसऽ बजै छी उत्तरा इस्कूलके एक टीचर छी नै तऽ हम ई कहऽ लेऽ फोन केलौंहें जे अहाँके बच्चा जै टाइम मे अबै छ्लए ने इस्कूलसऽ ओइसऽ और चालीस मिनटके बाद आयत इस्कूलसऽ हँ जे और चालीस मिनट और देरीसऽ इस्कूलसऽ आयत तऽ ओइके लेल हम सोचलौं जे मने गार्जियन अहाँ छियै तऽ अहाँके बता दै छी ई बात हँ एहिसँ कि हैत जे आब अहाँ अपना घरोपर नऽ बच्चाके ट्यूशन के लेल भेजैत हेबै पढ़ऽ लऽ हँ तऽ हम अपना इस्कूलेमे चालीस मिनट अहाँके बच्चाके ट्यूशन पढ़ा देब आ तकर बाद हम अहाँके बच्चाके घर भेजब तऽ ओइसऽ अहाँके कोनो दिक्कत नै अगर अहाँके फैमिली मे किनको दिक्कत हेतनि जे हँ हमर बच्चा एत्तेक लेट सऽ अबैए ओकरा खाना पीना खाइमे देरी होइ छै तऽ एहि सबके लेल फैमिली मे जे कोनो आदमीके कोनो तरहके दिक्कत नै ने हेतनि हँ अहाँके बच्चाके एहिठमन ट्यूशन देब और कि कहै छै बढ़ियासऽ पढ़ाइ करत और टिफिन टिफिन वगैरह बढियासऽ बच्चाके दऽ कऽ तकर बाद भेजब इस्कूल जे बच्चा सबके खाइ पिअमे भी कोनो तरहके कोनो परेशानी नै हेतै हँ आ चालीस मिनट और देरीसऽ जायत बच्चा अहाँके घरपर लेकिन ओकर जे ट्यूशन के भरपाइ जे हेतै से हम इस्कूलमे करबा देबै और मास्टर सब भी छथिन तऽ ओहो सब बच्चाके बढियासऽ पढ़ा देथिन और अलग अलगसऽ भी किछु क्लास सब जे छै ने बच्चाके जेना प्ले के क्लास भेले ई सब भी जे छै से करबेबै इस्कूलके टाइम ओभर भेलाके बाद किछु देर और अलगसऽ कोनो चीजके तैयारी ई सब सब किछु करबेबै ओइ चालीस मिनटमे बच्चा सबके ठीक रहतै नऽ तऽ हमर बात तऽ अहाँके समझमे आबि गेल बढ़ियासऽ अच्छा चलू ठीक छै तऽ काल्हिसऽ अहाँके बच्चा चालीस मिनट और देरीसऽ घरपर जायत